ड्रॉइंग या पेंटिंग कला शुरू करण लाइ ॿारनि जी कोई बि उमिरि न हूंदी आहे ॿार नंढे जेतिरा बि नंढा हुजनि हो जन पंहिंजे फिलिंग्स खे हुन में ठाहे करे पेंटिंग जे ज़रिए वॾनि खे ॾेखारण जी कोशिश करंदा आहिनि अॼुकल्ह त इस्कूलनि में ॿारनि खे हिकु गोदा गादी जी किताब बि ॾिनी वञनि थियूं कि हुन में ॿार गोदा गादी करे बि कुझु न कुझु अक्स ठाहे करे ॾेखारे रखंदा आहिनि हाणे नंढा ॿार जॾहिं हू जन नंढी नंढी चीजा ठाहे करे ॾेखारण जी कोशिश कंदा आहिनि जीअं कॾहिं फल ठाहींदा आहिनि सब्जी ठाहींदा आहिनि फूल ठाहींदा आहिनि गुल ठाहींदा आहिनि त हू जॾहि पंहिंजो हिकु भाव व्यक्त कंदा आहिनि ॿियनि जे साम्हूं प्रकट कंदा आहिनि पंहिंजे वॾनि खे ॾेखारींदा आहिनि कि ॾिसो मां छा ठाहियो त हुननि में हिकु हुननि जो हुनर बि नज़र ईंदो आहे और हुननि जे हिकु भाव व्यक्त करण जा एक्सप्रैशंस बि हुन में हुननि जा समायल हूंदा आहिनि हिन लाइ पेंटिंग शुरू करण लाइ ॿारनि जी कोई बि उमिरि न हूंदी आहे ॿार नंढे जेतिरा बि नंढा जेका जंहिं बि उमिरि सां शुरू करणु चाहीनि हो जन करण करे सघंदा आहिनि